جی ہاں ایک کتاب جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ راجا گدھ از بانو قدسیہ یہ کتاب اردو ادب کا ایک عظیم شاہکار ہے اور اس نے مجھے بہت متاثر کیا میں نے اس کتاب کو شروع میں صرف اس کی مقبولیت کی بنا پر پڑھنے کا سوچا تھا لیکن جیسے جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا یہ کتاب میرے دل و دماغ پر چھا گئی راجا گدھ ایک فکری اور فلسفیانہ ناول ہے جو انسانی نفسیات عشق اور اخلاقیات کے پیچیدہ موضوعات کو انتہائی گہرائی اور خوبصورتی سے بیان کرتا ہے ناول کی کہانی مرکزی کردار قیوم کے گرد گھومتی ہے جو عشق اور زندگی کے مختلف پہلوؤں سے گزرتا ہے اس کے عشق کی ناکامی زندگی کے نشیب و فراز اور اس کے بعد کی نفسیاتی حالت کو بانو قدسیہ نے انتہائی ماہرانہ انداز میں پیش کیا ہے ناول کا سب سے بڑا فلسفیانہ پہلو یہ ہے کہ یہ گناہ حلال و حرام اور انسان کے اندرونی تضادات کو بہت خوبصورتی سے پیش کرتا ہے قیوم کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور اس کے ردِ عمل کو دیکھ کر قاری کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے بانو قدسیہ نے انسانی فطرت اور اس کے مختلف پہلوؤں کو بڑی گہرائی سے بیان کیا ہے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ کتاب کا عمیق فلسفہ تھا جو گناہ اور حلال و حرام کے گرد گھومتا ہے یہ ناول انسان کے اندرونی تضادات اور جذبات کو بہت خوبصورتی سے پیش کرتا ہے بانو قدسیہ کا اندازِ بیاں اور کرداروں کی گہرائی نے مجھے بہت متاثر کیا قیوم کا کردار اس کی سوچ اس کے فیصلے اور اس کے جذبات سب بہت حقیقی اور قاری کے دل کو چھو لینے والے ہیں راجا گدھ کا پسِ منظر بھی بہت دلچسپ ہے اس میں بانو قدسیہ نے پرندوں کی دنیا کو انسانی زندگی کے ساتھ جوڑ کر ایک منفرد اور دلچسپ کہانی بنائی ہے راجا گدھ جو کہ ایک گدھ ہے اس کی کہانی اور اس کے ذریعے پیش کیے گئے فلسفے نے مجھے بہت متاثر کیا اس کتاب میں بانو قدسیہ نے انسان کے حرص لالچ اور اس کے نتائج کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے ایک اور چیز جو مجھے بہت پسند آئی وہ ہے بانو قدسیہ کا لکھنے کا انداز ان کی زبان بہت سادہ اور پر اثر ہے انہوں نے بہت عام فہم انداز میں بہت گہرے فلسفیانہ خیالات کو بیان کیا ہے ان کی تحریر قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور آخر تک دلچسپی برقرار رکھتی ہے راجا گدھ نے نہ صرف میرے مطالعے کے شوق کو بڑھایا بلکہ زندگی کے بارے میں میرے نظریات کو بھی گہرا کیا یہ کتاب میرے لیے ایک یادگار تجربہ بن گئی جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا اس کتاب نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ زندگی عشق اور انسانی رویے کتنے پیچیدہ اور دلچسپ ہیں بانو قدسیہ کی اس تخلیق نے میرے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا اور یہ میری پسندیدہ کتابوں میں سے بن گئی راجا گدھ کا مطالعہ میرے لیے ایک خاص تجربہ رہا اور میں ہر کسی کو مشورہ دوں گا کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں یہ کتاب نہ صرف ایک عمدہ کہانی ہے بلکہ زندگی کے بارے میں بہت سے اہم اسباق بھی دیتی ہے بانو قدسیہ کی یہ تخلیق واقعی اردو ادب کا ایک نایاب موتی ہے